हमनीके सबसँ अच्छा धर्म हिन्दू धर्म लगै छै हिन्दू धर्मसँ बड़ा कोइ धर्म नहि सनातन धर्म हमसब हिन्दू धर्ममे जनम लेने छी मिथिलाञ्चलके ने मिथिलाञ्चल नगरके वासी छी यहाँके धरती बहुत ही पावन आओर बहुत ही पवित्र हय अइ धरमसँ तऽ बड़ा कोइ धर्म नहिये हय लेकिन दोसर धर्मके बात करू दोसर धर्ममे हमसब तऽ ओतना अथी नहि कयली सब इंसानके अपन अपन धरम हय जे अपना धरममे जनम लेले हय ओकरा अपन धरम अच्छा लगलक हमनी सबके तऽ विश्वास हय अपन ही धरम सबसँ अच्छा लगलक हँ दोसरक धरमके हय तऽ हमसब मनबै छी नया साल हय नया सालके हमनी सबके हिन्दू धरममे ना हय उ अंग्रेजके धरम हय क्रिस्चनके धरम हय लेकिन लोग खुशीके लेल हर कोइ पूरा भारत भरिमे नया साल मनेलक बहुत ही खुशीके साथ मनेलक बर्थडे हय टीचर्स डे हय मदर्स डे फादर्स डे इसब हय तऽ इसब हमनी सबके धरम ना हय हमनी सबके धरम हय दुर्गा पूजा छठ पूजा होली तीज दिवाली ई सब हमनी सबके पूजा त्योहार हय लेकिन बर्थडे फादर्स डे टीचर्स डे मैरेज डे ई सब मुस्लमानके धर्म हय मुस्लमान क्रिस्चन इंग्लिश अंग्रेज सबके धरम हय उ सब ई सब ज्यास्ती मनेलक अब लोकसब देखा देखी हर कोइ मनाबे पहले शहरमे आदमी सब मनबैत रहलक हँ अब गाँवमे आदमी सब भी मनाबे लगलक